एक दिन रहै मोन बड़ दुखी रहै आब जे बच्चासबके पढ़ेलहुँ लिखेलहुँ तऽ आब बड़ खुशिआली अइ मोन हम खूब खुशी छी खुशी एहि लऽ कऽ छी जे एतेक दिनमे बाल बच्चाके पढ़बैमे एतेक गरीबी रहौँ सरकारी इसकुलमे पढ़ेलहुँ लिखेलहुँ अगर पइसा रहिते तऽ आइ इसकुलमे पढ़ेतिए तऽ आओर खुशिआली रहितहुँ लेकिन अपना बराबर बच्चासब पाँवपर बहुत बढ़िआँ बहुत सुन्दरसँ ठाढ़ अछि अपना परिवारके लऽ कऽ चलाबै अछि बहुत सुन्दरवला बात आब हम छी हम छी तऽ अपना जेना तेना अपन दुइ बेकति छी तऽ जेना तेना अपना चलै छी लेकिन बाल बच्चाके देखलासँ बहुत खुश छी बाल बच्चा आइकाल्हिमे जेना चलि रहल छै से तऽ सब बुझै छिए आब आब जे भऽ गेलिए हँ वृद्ध ओ तऽ से बात बुझै छी आओर बाल बच्चापर गेलासँ तऽ जवान रहिऔ आओर वृद्ध रहिऔ सबटा वृद्धेपर चलि जाइ छै बाल बच्चा तऽ वृद्धेके नामपर लऽ आनै छै तऽ ओहिके लागिके खुशी तऽ खूब छी खुशीमे कमी नहि छी बाल बच्चा अपना आनन्दीमे अछि अपना बाल बच्चाके देखै अछि बहुत खुश बहुत मगनमे रहै छी आब आगे एतबा बताएब जे आब एहिसँ लागि छेबे नहि करै खुशमे लागि छेबै नहि करै एतेक खुश छी बहुत खुश छी बहुत बड़ बढ़िआँ बहुत सुन्दर छी हम